مہاراشٹر کی سیاسی جماعتوں میں این سی پی جس کے سربراہ شرد پوار ہے جنہیں سیاست میں بہت ہی مہارت حاصل ہے جنہیں کنگ میکر کہا جاتا ہے دوسرے ادھو ٹھاکرے جوکہ شیو سینا کے سربراہ ہے انہوں نے ایم ایل اے وزیر اعلیٰ بنے اور وزیر اعلیٰ کی میعاد کے درمیان انہوں نے بہت سارے کام کیے